आयज कोंकणी भाशेक मनशांक समाजांत जायत्या आव्हानांक तोंड दिवचें पडटा देखीक कोंकणीक हेर भाशां परस कमी लेखतात स्कुलांत हेर विशयाक चड म्हत्व दिता कोणूय भुरगो जर कोंकणींतल्यान शिकता

अशें म्हणटा की कोंकणी आनी कितें शिकपाक जाय तितूंत आनी शिकपाचें तशेंच कांय स्कुलांत कोंकणी विशय शिकपाक हेर विशयाची टिचर आसताले पयलीं अशें म्हणटाले की कोंकणी ही मराठीच बोली

ताका लागून लेगीत कोंकणी भाशेक जायते त्रास भोगचे पडले आयज भुरग्यांक स्कुलांत इंग्लीश उलोवपाक लायताले चडशीं भुरगीं आयज इंग्लीश उलोवपाक सोदतात इंग्लीश भाशेंतल्यान उलोवपाक आवड तांकां कोंकणी उलोवपाक बरोवपाक कमी दिसता ल्हान ल्हान भुरग्यांक आयज कोंकणी भाशेंतल्यान बरोवपाक सोदना ताका लागून आयज मोजकेच कोंकणी बरोवपी जाल्ले आसा